ہم نے سب سے زیادہ گھومنے کا آسان اور اچھا سفر چنا تھا تو نیپال کا تھا جہاں ہم گئے اور وہاں ہر طرح کی مچھلیاں اور بہت طرح کے لوگوں سے ہمارا ملاقات ہوا اور وہاں کا سب سے اچھا اور گھومنے والا جگہ کاٹھ مانڈو ہے اور وہاں پہ دیکھنے کا سب سے اچھا نظریہ ہم کو لگا تو بیریج پہ پانی جو بہتا ہے وہاں سب سے زیادہ ہم وہاں گھومے تھے اور میرا پورا فیملی گیا تھا اور ہم وہاں پہ خوب سارے مستیاں کیے تھے وہاں کوئی بہت کچھ کھائے بھی تھے سب سے زیادہ وہاں کا مشہور تھا مچھلی جو بنایا گیا تھا اور جو ہے وہاں پہ گھومنے کے لیے پانی دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور وہاں پر بہت اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں اور وہاں جو ہے پانی کا بہاؤ بہت اچھا لگتا تھا دیکھنے میں جو ہے بہت زیادہ اس میں گہرا پانی تھا وہاں کا پانی ہر جگہ بہتا رہتا تھا اس میں دیکھنے کے لیے لوگ آتے جاتے رہتے تھے وہاں پر بہت بھیڑ لگی ہوتی تھی اور ہم وہاں سب سے زیادہ آسان طریقے سے گھوم سکیں دیکھنے میں ہمیں بہت اچھا لگا تھا اور آرام دایک سفر بھی تھا وہاں نیپال میں لوگ بہت سکھ شانتی سے رہتے تھے ان کے ان سے مل کر ہمیں بہت اچھا بھی لگا تھا